कपड़ा धोने से पहले बाल्टी में पानी ले लें पानी में में पाउडर डाल कर कपड़ा अच्छी तरह से इसमें भिगा लें भिगाने के बाद कपड़े को प्रेस मार कर ब्रेस मार कर अच्छी तरह से रगड़ लें उसके बाद टब में पानी लेकर टब में पूरा कपड़ा डाल दें जब तक की पानी कपड़ा गंदा न हो उसमें के कपड़े फरियाते रहें साथ कपड़े साफ होने के बाद उसको अच्छी तरह से निचोड़ लें जो कपड़ा सूती है तो निचोड़ लें और अगर वैसा कपड़ा हो तो उसको नहीं निचोड़ा जाता रख दें कुछ देर उसमें का पानी निकल जाए उसके बाद उसे हम बाहर डोरा बाँध कर या बाँस रख कर भी उस पर कपड़ा सूखा सकते हैं धू ठंडी का मौसम है तो उसको धूप लगाना ज़रूरी है क्योंकि धूप रहेगा तभी कपड़ा सूखेगा और अगर ठन गर्मी का मौसम है तो कहीं भी डाल देंगे तो सूख जाएगा कपड़ा और ठंडी के ठंडी का मौसम है उसको घर के बाहर एक डोरी लेकर रस्सी कहीं भी डोरा बाँध दे जहाँ जगह हो पेड़ हो या कोई कील गाड़ के दीवाल में उसमें कपड़ा डाल दें कपड़ा जब तक धूप लग रहा है कपड़ा सूख जाएगा और उसको बार बार उलट ठंडी के मौसम में बार बार उसको उलटते पलटते रहें ताकि कपड़ा सूख जाए और बारिश का मौसम जब आता है तो बारिश बार बार बारिश के मौसम में भी कपड़ा हम लोग बाहर ही डालते हैं जब बारिश होता है तो उसको घर के अंदर रख लेते हैं और फिर बारिश निकलने के बाद उसको बाहर डाल देते हैं और उसको बार बार देखते रहते की बारिश तो नहीं आ रही है अगर कपड़ा दिन में नहीं सूखता है तो उसको रात को हम लोग घर में भी अच्छी तरह से फैला लेते हैं और कपड़ा सूख जाता है हम और ऊनी का अगर ठंडी के मौसम ऊनी कपड़ा है तो उसको हम लोग बार बार निचोड़ते हैं बार बार देखते हैं उसको अच्छी तरह से फैलाते हैं देखते हैं कपड़ा सूख रहा है कि नहीं सूख रहा है धूप उस पर लग रही है कि नहीं लग रही है इसके लिए हम लोग उसको बार बार उलट पलट के देखते रहते हैं और जगह भी बदलते रहते हैं कहाँ धूप है उसको धूप में ले जाकर डाले छाँव न लगे और उसके बाद हम लोग उस कपड़े को घर में ले जाकर डाल देते हैं दिन में अगर नहीं सूख पाता तो और गर्मी का मौसम है तो कपड़ा कहीं भी डाल देते हैं सूख जाता है गर्मी के दिन में मोटा कपड़ा रहता है नहीं सब पतले पतले ही पहनते हैं इसलिए पतला कपड़ा कहीं भी डालने पर सूख जाता है और बस गई बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में हमको देखना पड़ता है कि कौन कपड़ा मोटा है कौन कपड़ा पतला है पतले कपड़े को हम कहीं भी फैला देंगे तो सूख जाएगा और मोटा कपड़ा है उसको अगर तो मोटे कपड़े हम उसको धूप में छत पर ले जाकर फैला देते हैं की छत पर सूख जाए और नीचे देखते हैं नीचे भी सूख कहाँ धूप है कहाँ छाँव है वहाँ पर सूख जाए तो उसको बार बार हमको देखना पड़ता है की बारिश न हो बारिश से कपड़ा न भीगे वरना सूखने में लेट होगा और सूख नहीं पाएगा छोटे बच्चे छोटे बच्चों का कपड़ा है तो उसको हम लोग बार आग से भी सेंक के सुखाते हैं कि ओ सूख जाए ताकि बच्चे पहन ले यह ठंडी के मौसम में भी हम लोग आग लोग आग से बच्चों का कपड़ा सेंक लेते हैं की यह जल्दी से सूख जाए उस पर इस्त्री भी चला देते हैं सूखने के लिए कि सूख जाए वह कपड़ा और छोटे ऊनी कपड़ों को तो हमको बार बार देखना है पड़ता है कि कुछ सूख रहा है कि नहीं सूख रहा है एक दिन में भी सूख जाता है दो दिन में भी सूख जाता है समय लगता है उसको सूखने में कभी कभी कि ठण्डी के मौसम में कोहरा बदली कर लेता है तो तीन दिन कपड़े सूखने में लग जाते हैं मोटे कपड़े ऊनी जो रहते हैं उनको सूखाने के लिए हमको बार बार धूप में डालना पड़ता है और धूप दिखा दिखा कर छ रात को उतारना पड़ता है ताकि ओस न पड़े नहीं ओस से फिर भीग जाएगा कपड़ा तो सूखने में समय लगेगा